हमरासभ पहिले खाना बनाबयलऽ हमरासभ उतना बढिआँसँ जानैत नहि छलियै ओकर बाद हमरासभ धीरे धीरे खाना बनाबयलऽ अपना सीखय लगलियै पहिलऽ बेर तऽ हमरासभसँ बहुत तरहसँ गलती भऽ जाइत रहय आ ओकरा जैसे कि ठकुआ बनाबैत छलियै तऽ ओकरामऽ कभी चीनी ज्यादा भऽ जाइत छलै आओर या कभी कड़ा रहि जाइत छलय कभी कुछ कभी मतलब कुछ त्रुटि भेलासे खराब बन जाइत छलय तऽ ओकरा सुधारके लिअ हमरासभ बहुत बढिआँ तरीकासँ अपना माँ बहनसे ओकरा सीखके हमरासभ अच्छासँ तैआर करबैक लेल थोड़ा करलियै जैसे कि हमर सबके आब जे छै नऽ अपनासँ हमरासभ बहुत बढिआँसँ हर चीज बना लैत छियै आओर हर चीजके जानकारी हमरासभ बहुत बढिआँसँ लेल लऽकऽ ओकर जे छै से कहीं दोसरोकऽ ई चीजके जानकारी दैत छियै जेनाकि ठकुआ बनाबयके भेल पुआ बनाबयके भेल दहिबारा बनाबयके भेल ईसभ चीज हमरासभ अपनो बनाबैत छियै आओर दोसरोके भी शेयर करैत छियै